कावळो जर तर घरा वयर सकाळी रडलो जाल्यार कोण तरी येवपाचो आयज घरान अशें म्हणटात आनी जर तर कोलो रडटा जाल्यार कितें तरी वायट घडटलें अशें दिस अशें समज आहा आनी जर तर कोणीय दोग जाण उलयता आनी एक तिसरो मणीस शिकलो जाल्यार ते तो किदें म्हणटालो मनीस तें खरें हें अशें म्होणो शकता आणी आतां आळस काडटा पय चड आळस काडटा जाल्यार कोण तरी तेका याद करता अशें आमचें म्हणणें आसा आनी वायट नजर काडपा खातीर लोक गळ्यान काळो दोरो घालता न खंयचो तांबडो दोरो घालता आनी ल्हान भुरग्यांचे कपाळाचेर एक टिको लायता काळो टिको मागीर दिश्ट काडप हें एक प्रथा आहा आमच्या गोंयांत जें खूब लोक फोलो करता आनी दिश्ट काडपाचें पान म्हणून एक आहा तेंवूय एक आहा दिश्ट काडपाक पान यूज करता वखदाचें पान म्हणटा तें ही सगळीं आमी मानतात